दिक्खो हून तुसें असेंगी पुच्छेआ कि टैक्नोलाजी दा साढ़े बेल्लै अच्छा ठीक ऐ ते एह्दे च अ'ऊं इ'यै आक्खना चाह्न्नां कि टैक्नोलाजी दा साढ़े जेह्ड़ी मेन जेह्ड़ी अज्जकल जेह्की लाइफ ऐ एह्दे बिच्च एह्दे बिच्च जेह्की टैक्नोलाजी दा बड़ा बड़ा बड़ी बारी यूज ऐ इस गल्ला ते अज्ज दे टाइम बिच्च एह् दिक्खो पैह्ले पैह्ले केह् होंदा हा कि स्टाटिंग अस कुदै कुसै गी किश भेजना होंदा कुसै किश इ'यां सनाना होंदा पैह्ले पैह्ले जियां ओह् गड्डी छड्डी घट्ट होंदियां ते थोह्ड़ियां मतलब कि थोह्ड़ा इ'यां थोह्ड़ा इ'यां ट्रैवलिंग दा बड़ा मतलब कि नुकसान हा असेंगी पैह्ले मतलब कि ट्रैवलिंग दा बड़ा बड़ा घट्ट होंदा लोग लोग जेह्के सारे जेह्ड़े पैदल शैदल चलदे हे पैह्लें कि पैदल जाना पैदल आना बी उत्त डेली डेली पैदल हून तुसें तुसें इक जगह् जाना फ्ही तुसें इक जगह् इक जगह् जाई सकदे जगह् जगह् नेईं जाई सकदे हून अज्जकल इ'यै कि टैक्नोलाजी आई असेंगी इ'यां जेह्का जेह्का जेह्का जेह्का साढ़ी लाइफ जेह्का चेंज आई गेई इ'यै चीज़ां जियां हून दिक्खो कि कि असें कुसै गी किश इ'यां मतलब कुसै गी किश इयां संदेश देना हून अस पैह्ले पैह्ले दिंदे ही कि चिट्ठी लिखदे चिट्ठी लिखियै फ्ही अस भेजदे हे उसी मतलब कि दिंदे हे कि जेह्के जेह्के साढ़े जेह्के पोस्ट आफिस होंदे उत्थें जाइयै देनी असें जेह्कियां जेह्की साढ़े जेह्के डाकखाने होंदे उत्थें देनी फ्ही उत्थुआं अग्गें जंदी ओह् जंदे जंदे ओह् जेह्ड़ी चिट्ठी पुजदी पुजदी कोई कोई पुजदी कोई दो चार दिन पंज दिन हफ्ते हफ्ते लग्गी जंदे ओह् बी इ'यां कोई इ'यां पता नेईं होंदा कि पुज्जनी ऐ नेईं पुज्जनी ऐ कि नि ते कुसै दे पुज्जै नेईं पुज्जै केह् पता अगला आह्ला अगला आह्ला देऐ नेईं देऐ बड़े सारे असें होंदा इत्थें मतलब कि दिक्खना पौंदा असेंगी बड़ा बड़ा किश फेस करना पौंदा एह् चीज़ां हून अज्जकल दा टाइम हून अज्जकल अस दिक्खो हून में घर बेहियै अपना जेह्का फोन ऐ फोन ऐ सारे कोला बड़ा मतलब कि जरूरी होई गेदा हून अज्जकल दे टाइम बिच्च मतलब हर इक चीज़ बिच्च कि फोन दा यूज अज्जकल जेह्का बी ऐ असें जेह्का घर बेहियै पौना उप्पर सब कुछ करी सकने आं जियां हून अस कुदै बी कुदै कुदे गेदे जंदे बड़ी सारी होंदियां हून असेंगी मतलब जेह्के असें गी समझा दे कि हां कि इ'यां इ'यां करियै जाना एह् चीज़ आह्ननी हून अग्गें अस कदें कदें भुल्ली जंदे कि ओह् फ्ही अस ओह् इ'यै चीज़ां लेइयै जंदे कि जेह्ड़ी सानू याद ऐ हून अज्जकल दे टैम ऐ ऐसा कि जेह्के अज्जकल जेह्के साढ़े जेह्के मोबाइल फोन न एह् एह्दी इंदी जेह्की इं'दी जेह्की इं'दी बदौलत अस अज्जकल कोई बी चीज़ कोई चीज़ भुल्ली दी होऐ जां कुसै गी किश सनानां जा किश बी किश बी चीज आह्ननी होऐ जांं कुदै किश बी आह्ननी होऐ ते ओह् अस मतलब कि फोन करियै अस आह्नी सकनें फोन करियै अस मतलब कि असें कि याद दलाई सकदे कि अस घर फोन करी कि केह् चीज़ आह्ननी केह् नेईं एह् चीज़ एह् चीज़ बड़ी स्हेई बड़ी मतलब कि जरूरी ऐ साढ़े गल्लै एह्दे बिच्च साढ़ा जेह्का ऐ साढ़ा जेह्का लाइफ स्टाइल ऐ एह्दे बिच्च चेंज होआ दा हून दिक्खो ना पैह्ले पैह्ले केह् होंदा हा कि मतलब कि कि पैदल पैदल ऐ जंदे हे सारे लोक हून अज्जकल दा टाइम ऐसा ऐ कि एह्दे बिच्च ट्रांसपोर्ट आई गेदे हून जियां हून गड्डियां होई गेइयां बाइक होई गेइयां स्कूटियां बगैरा मतलब कि सब कुछ होई गेदा हून अज्जकल दे टाइम बिच्च एह् चीज़ साढ़ी बड़ी मतलब कि फायदेमंद होई गेदी हून असें कुदै बी जाना होऐ ते अस हून हून असें इक बारी कुदै जाना होऐ ते अस उद्धर कोई इक दिनें नी ज्यादा केईं अस कोई कि कोई इयां दस बारां पंदरां बीह् पदरां बीह् घरा अस होई जन्ने आं अगर जियां हून कोई ब्याह् तुस वैडिंग सीजन होंदा ते वैडिंग बी बिच्च अस ब्याह् श्याह् सीजन बिच्च हून जियां कार्ड शार्ड साढ़े बिच्च एह् चीज़ां होंदियां जेह्के कि अस कार्ड देने पैह्ले पैह्ले होंदा कि जियां कि कार्ड कुसै गी पजाना होऐ बड़ा बड़े बड़े बड़े बड़े दिन लगदे कि देने अज्जकल एह् ऐ कि जे जियां कुसै कार्ड पजानै होऐ ते अज्जकल गे ते सिद्दा मतलब कि ज्यादा नी कोई दस दस जने जने दिनें दे जां इयां कोई पंज दिनें अस सारें सारे जगह् कार्ड मकाई जन्नें आं जिन्ने बी साढ़े जेह्की कोई रिश्तेदारी जेह्ड़ी बी हून एह् बी छड्डो ते हून ते हून ते हून जेह्का अज्जकल चला दा सारें जगह् जेह्का अज्जकल ते आनलाइन गै सब कुछ होई गेदा हून अज्जकल जेह्का डिजिटल माकिटिंग चला दा हून जियांं पैह्ले पैह्ले होंदा कि इ'यां पैसे पैसे बगैरा होंदे जेह्के अस मतलब कि पैसे चाहि्दे होंदे फ्ही अस पैहलें जाना पौंदा बैंक बैंक ज'मा कराओ ते बैंक जाइयै फ्ही कदें कदें कुतै छुट्टी होंदी उस दिन असेंगी कोई अमरजैंसी पेई जा फ्ही असें केह् करदे कि अस कुसै कोल दुहारे लैंदे हे जां किश करदे हून अज्जकल ते ओह् चीज़ नी ऐ हून अज्जकल एह् ऐ कि हून अस मतलब कि इयां इक फोन बिच्च सब कुछ ऐ फोन बिच्च हून जियां कोई यू पी आई सर्विस चली दी जेह्की जेह्की अज्जकल जेह्की डिजीटल ओह् चला दी एह्दे बिच्च घर हून अस घर बेहियै जेह्का बी जेह्का बी साढ़ा बैंक अकाउंट ऐ ओह् अस मतलब कि अपने इ'यां घरा दा अस यूज करी सकदे आं जियां हून पैसे कढाने ऐ जां कुसै गी देने जां किश बी ऐ अस इद्धरा करी सकने आं अपने फोना उप्परा हून अज्जकल दे इयां हून अज्जकल अज्जकल ते ऐ ए टी एम से टी एम बी बने दे ए टी एम मशीन बी अगर अगर इ'यां कुसैगी कैश चाहि्दे ओह् इ'यां ए टी एम जाइयै उत्थै पैसे कढाई सकदे ऐ जाए ओह् चौबीस घैंटे हर इक मतलब कि कोई बी छुट्टी होऐ जां किश बी होऐ हर टाइम ओह् कढाई सकदा हून जियां हून कुसै गी दूर भेजने पैसे हून दूर अगर हून दूर भेजने होऐ ते दूर पैह्लै हून अज्जकल आनलाइन सर्विस चला दियां तुस इत्थें इक तुस इत्थें इक इयां क्लिक करो ते थुआढ़े दुए दुए दुए दे खाते दे पुज्जी गेदे होंदे पैसे उत्थुआं कोई बड़ी दूरा कोई समझो कि हून अस जियां हून अस रियासी डिस्ट्रिक रौह्ने ते उत्थुआं लेइयै कुदै कोई दिल्ली दिल्ली दिल्ली बिच्च साढ़ा कोई मतलब कि कोई बंदा कोई बी ऐ कोई बी इयां कोई बी इ'यां फैमली दा कोई बी इ'यां बंदा दिल्ली ऐ हून अगर अस हून उसी असें कोई पैसे भेजने होन अस रोज़ रोज़ जाई नी सकदे उत्थे गी देने पैसें जां जरूरत पेई जां फ्ही रोज़ रोज़ ओह् ते आई हून कुतै ऐटा टैम उद्धर कोई जरूरत पेई जंदी बंदी गी जां कि पैसे चाहिदी जो बी ऐ ते उत्थुआं अस बंदे अस आनलाइन दे थ्रू ओह् उत्थें मतलब कि करी सकनें इ'यां घर बेहियै अस इत्थें मतलब ट्रांसफर करी सकनें पैसें उत्थें ओह्दे बंदे पुज्जी जंदे ते उत्थुआं ओह् अग्गें यूज़ करी सकदा ते अज्जकल एह् नी ऐ कि कि पैह्ले पैह्ले बंदे पैह्ले इ'यां बंदा आवा घर फ्ही उत्थै आइयै फ्ही जा ओह् चीज़ नेईं ऐ अज्जकल अज्जकल अस घर बेहियै सब कुछ करी सकनें टैक्नोलाजी दे अज्जकल मतलब कि बहुत स्हेई ऐ बड़ी स्हेई होई गेदी ऐ ते एह्दे कन्नै कि कि हर इक चीज़ बिच्च असें अज्जकल इयां घर बेहियै असेंगी फैसलिटी थ्होऐ दियां हून गल्ल करियै कोई राशन होई गेआ जां किश बी होई गेआ फ्ही अस पैह्ले पैह्ले अस जाना पौंदा हा लेइयै आना पौंदा हून अज्जकल अस जेह्ड़ा इयां छड़ा इक फोन करना जां फोन बी नी करना छड़ा ओत्त बिच्च ऐप चला दियां अज्जकल ऐप ओह्दे बिच्च ओह्दे बिच्च छड़ा इक बारी इ'यां क्लिक करना ते ओह्दे घर दे घर चीज़ पुज्जी जंदी साढ़े कि होर केह् चाहिदा मतलब कि बड़ा स्हेई ऐ मतलब कि असें डिजीटल जेह्की बी इक जेह्का साढ़ा जेह्का लाइफ स्टाइल ओह् बिलकुल चेंज बिलकुल चेंज होई चुके दा ऐ पैह्ले केह् होंदा कि मतलब कि आह्नने गी बी जाओ फ्ही उत्थें आओ तां फ्ही रैस्ट करो जां बड़ी सारियां चीज़ां होंदिया कि मतलब जेह्दे च अस बड़ा मतलब कि सफर करना पौंदा हा जियां कि हून दूर ऐ दूर ऐ दूर दूर गै जाना पौंदा ओह्दे कन्नै असें पैह्लें पैदल जाना पौंदा पैह्ले पैह्ले टाइम बिच्च हून अज्जकल जेह्का साढ़ा टाइम ऐ अस जेह्का एह्दे बिच्च गै चलो मतलब कि गड्डियां शड्डियां लग्गी दियां न पर ओह् बी मतलब गड्डियां लग्गी दियां होंदियां ओह् बी टाइमै सिर जंदियां कुदै इक जाना कुदै दो जानी उसी पैह्ले कुदै ओह् कुदै इ'यां गलती कन्नै कुतै मिस होई जंदी कुतै ते फ्ही अस फ्ही अस इ'यां पैदल गै पैदल पैदल जाना पौंदा हून अज्जकल एह् कि टैक्नोलाजी उप्पर मतलब लोग अज्जकल बंदा कि हर इक घर बिच्च बंदा मतलब कि इ'यां लेई सकदा हून जियां हून निक्के निक्के आइटम होंदियां जियां हून स्कूटी होई गेई बाइक होई गेई बंदा अज्जकल सारें कश ऐ मैक्सिमम एह् गल्ल बक्खरी साढ़े कश नेईं ऐ इ'यां ते चलो एह् ऐ कि बंदा ऐटा टाइम कुदै ते कुदै कुदै दा कुदै पुज्जी सकदा टैक्नोलाजी दे इ'यै फायदा ओह् केह् करना अस फैमली बिच्च बी असें बड़ा ओह् एह् कि गल्ल करियै कल गी अगर कोई केईं अमरजैंसी बनी जंदियां किश बी होंदा कल कोई अपना बंदा कोई बाह्र होऐ जियां हून कि घरै आह्लें गी कोई असें गी कोई प्राब्लम बनी दी ते कोई असें इ'यां घरै आह्ले गी सनाना होऐ कि डेडी गी सनाना होऐ कि केह् चक्कर केह् नेईं इन्ना अस फोन दे फोन दे थ्रू अस उ'नें गी इ'यां मतलब सनाई सकनें गी अस एह् एह् चीज़ दी प्राब्लम होई दी घरै आह्लें जो बी ऐ करी सकनें कोई बी चीज़ ऐ जदूं समझो असें कोई ऐटा टैम असेंगी कोई चीज़ चाहिदी ऐ कुछ बी चाहिदा ऐ अगर कोई बी समझो जियां हून अस किश खााने दा मंगाना कुछ बी मंगाना ते अस उ'नेंगी फोन करियै आक्खी सकने कि कि असें एह् एह् आह्नी देओ ओह् ओह् चीज़ कियां होई कि साढ़ी जेह्की जेह्की जेह्की टेक्नोलाजी ऐ एह्दी एह्दी एह्दी एह्दी बजह् कन्नै हून अज्जकल दे एह् बी टैक्नोलाजी अज्जकल ते इयां स्मार्ट टैक्नोलाजी जियां अज्ज दिक्खो कि हून कोई जियां हून साढ़े जेह्के साढ़े जेह्के प्राइम मनिस्टर ऐ हून उं'दे जेह्के मतलब कि ओह् ओह् ओह् होने उद्धर केह् नाम ऐ दिल्ली जां गुजरात कुदै बी होगे पर उत्थें जेह्का बी कोई होग जेह्का बी कोई अपना कोई इ'यां भाशन शासन देयै दे होगे ओह् अस जेह्की ओह् बी जेह्का इ'यां टी वी दे थ्रू वाई फाई दे थ्रू अस मतलब कि घर बेहियै दिक्खी सकनें कि ओह् केह् आक्खा दे केह् नी केह् केह् करां ते केह् नेईं हर इक चीज़ उं'दी अस सुनी सकने आं अपने घर बेहियै टैक्नोलाजी कोह्दी बदौलत टैक्नोलाजी दी बदौलत हून एह्दे बिच्च साढ़ा जेह्का साढ़ा जेह्का लाइफ स्टाइल ऐ एह् ते बड़ा चेंज होए दा हून अज्जकल हर इक घर सारें घर फोन न मोबाइल फोन ऐ मोबाइल फोन दा यूज़ बी बड़ा स्हेई ऐ अच्छा ऐ कोई चीज़ नेईं कोई चीज़ दा नेईं पता चलदी इंटरनेट ऐ इंटरनेट उप्पर बंदा यूज़ करी सकदा ओह्दे च बी बंदा दिक्खी सकदा कोई चीज़ अज्जकल एह्दे बिच्च एह् नी ऐ कि कि मतलब कि केह् आखदे उसी एह् नी ऐ कि एह्दे बिच्च बंदा कि ओह् ऐ अनपढ़ ऐ अज्जकल ऐसे ऐसे ऐसे फीचर आवा दे फोन बिच्च कि जिसी कोई नेईं बी नेईं बी कुसै पढ़ना आंदा ओह्दे बिच्च इ'यां बोलियै बंदा उ'नें गी इयां सनाई सकदा कि जियां हून सोचो तुसें कोई वीडियो दिक्खनी ऐ यू ट्यूब उप्पर मन्नो कि यू ट्यूब उप्पर तुसें कोई कोई चीज़ दिक्खनी पैह्ले पैह्ले पैह्ले पैह्ले इ'यां लिखना पौंदा ओह्दे बिच्च कि हां लिखियै सनाना पौंदा ही कि केह् दिक्खना ओह्दे बिच्च बंदा कि ओह्की चीज़ लभदी अज्जकल उत्थै वायस असिटेंट सिस्टम ओह् चला दा कि ओह्दे च छड़ा क्लिक करना कन्नै जे किश बी दिक्खना ओ तुस बोलियै तुस ओह्दे बिच्च कड्ढी सकने कि ओह्दे बिच्च दिक्खी सकने कि केह् ऐ केह् नेईं ते ओह् कियां ऐ कि टैक्नोलाजी दी वजह् कन्नै होएआ एह्दे बिच्च साढ़ा लाइफ स्टाइल बी चेंज होई गेदा हून जियां होंदा पैह्ले पैह्ले कि इक्कै चीज़ पाइयै रखदे हे बंदे कि हून जियां कपड़े दे बारे च अगर आखनां होऐ क्लोथ दे बारे च ओह्दे बिच्च बी बंदा पैह्ले इक्कै चीज मतलब कि नार्मल पांदा जां ठीक हून अज्जकल इयां जिस स्हाबा दा एह् टैक्नालिजी इस स्हाबा दा लाइफ स्टाइल चेंज होआ दा बंदे दा दिक्खी दिक्खी बंदा हून अज्जकल अपने इयां थोह्ड़ा फैशन होऐ दा जां किश बी ऐ हून अग्गें आई जियां स्टडी दे बारे च स्टडी बिच्च बंदा पैह्ले छड़ा छड़ा इ'यै मतलब कि इ'यां बुक्स उप्परा पढ़दा जो बी होंदा बुक्स उप्परा होंदा जो बी ओह् बी ओह् बी इ'यां बंदे गी पता चलदा अद्धे गी नेईं चलदा अज्जकल अज्जकल ते जेह्कियां जेह्कियां इयां टैक्नोलाजी दे जोर उप्पर चला दा जेह्का ओह्दे च बंदा अज्जकल अज्जकल जेह्का हून हून जियां गूगल चला दा गूगल बिच्च तुस हर इक चीज़ पुच्छी सकनें उ'नें कोई बी चीज़ ऐ कोई बी चीज़ उ'नें गी तुस पुच्छी सकनें कोई बी चीज़ उनें उत्थुं लिखी सकदे बोल्ली सकनें ओह्दे बिच्च तुसें मतलब कि ओह् चीज़ तुसें जेह्का ओह्दा जेह्का जवाब ओह् तुसेंगी लब्भी जाना केह् ऐ केह् नेईं ओह् बी तुसें बोलियै लब्भी सकदा ओह्दे बिच्च मतलब कि मतलब कि हून अज्जकल दा जेह्का लाइफ स्टाइल बड़ा मतलब कि चेंज बी होई गेदा कन्नै मतलब कि बड़ा अच्छा होई गेदा कि इत्थें बंदा अज्जकल दे टाइम बिच्च कोई ओह् नी ऐ कोई एह् नी आक्खी सकदा कि नेईं नेईं हून इसी किश पता नी ऐ जां किश नी ऐ हून अज्जकल बंदा बंदा अद्धे शा ज्यादा स्कूल दी गल्ल नि ऐ जेह्के कोई बड्डे बड्डे साढ़े जेह्के बर्जुग बगैरा जेह्के मतलब कि थोह्ड़े इ'यां घट्ट घट्ट पढ़े दे ओह् बी अज्जकल मतलब कि इ'यां कि एह् चीज़ करी सकदे मतलब कि एह्दे गूगल दे गूगल दे थ्रू उप्पर बंदा गूगल होई गेआ ओह्दे च थोह्ड़ा थोह्ड़ा बोह्त चैटिंग वैटिंग वाट्सऐप बगैरा ओह्दे च गै चैट शैट करदा वीडियो काल करदा जां जो बी ऐ अपने मतलब इ'यां कि लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल बिलकुल बिलकुल बिलकुल बिलकुल चेंज होई गेदा पैह्ले शां लेइयै हून अज्ज अज्ज दा टाइम बड़ा स्हेई ऐ मतलब कि अच्छा होई गेदा हून अज्जकल जेह्का लाइफ स्टाइल ऐ एह्दे बिच्च होई गेआ जेह्का मतलब कि टैक्नोलाजी ऐ टैक्नोलाजी ते टैक्नोलाजी दे कारण अस मतलब कि अज्ज अज्ज अज्ज दे टाइम बड़ा इ'यां मतलब कि ईजी वे च अस करै ने आं कि